हा असां सभई त्योहार मल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं सभु तेहार बि मल्हाईंदा आहियूं ऐं उनमें कुझु नओ नओ सोचिंदा बि आहियूं नई नई प्रवति बि कंदा आहियूं जीअं त पंहिंजो झूलेलाल साईं जो चालीहो ईंदो आहे उनमें पाण मटकीअ जो श्रंगार कंदा आहियूं उनमें भॻवानु जी मुर्ती मिटीअ सां ठाहे करे रखंदा आहियूं उनमें भई श्रंगार करे करे उनखे मंदिर में रखंदा आहियूं उन ई पूजा पाठ कयू था ऐं गनपति उत्सव ईंदो आहे त उनमें त गनपति बापा जी मुर्ती मिटीअ सां ठाहे करे उनखे आकार ॾींदा आहियूं हूअ त ॾाढी मज़ो ईंदो आहे उनमें बि ॿारनि खे बि गॾु रखंदा आहियूं उनमें ॿारनि खे बि चवंदा आहिंयूं के हीअं शइ बि खणी अचो उन सां बि पाण कलर वलर कंदासीं उन आकार ॾींदासीं एतिरा ॾींहं उन जी मुर्ती ठाहे करे उन घर में पाण स्थापना कराईंदा आहियूं उनजी पूजा पाठ कयूं था एतिरा ॾींहं रखी पोइ उनमें हिकु ॻाल्हि ॿी बि आहे की जेकी ॿाहिरा जेकी मुर्ती अचे थी उन जा भई पाणी में पाण विर्सजन कंदा आहियूं त उनजो दूरउपयोगु थींदो आहे जा पाणी प्रदूषित थींदो आहे हीअ पाण मिटी मुर्ती ठाहियूं था उनमें पाण फूल झाल बाहे त सघूं पंहिंजे घर में विर्सजन करे सघूं था जीअं इको फ्रेंडली यानी के भई मिटी जी मुर्ती ठाहियूं था त पंहिंजे पंहिंजे टब में पाणीअ में पाण विर्सजन करे सघूं जा चॉकलेट वारा हाणे मुर्ती ठाहिण पिया त उनजो बि हिकु सिखणु जहिड़ी ॻाल्हि आहे भई ॿाहिरि जी वस्तु खणी त अचो उनखे ख़राब प्रदूषण थिए थो भई प्रकृति खे नुक़सानु थो थिए इन खां सवाइ बि मां चॉकलेट जी मुर्ती जेको ॿिनि टिनि सालनि खां जेको प्रचलित थियो आहे उओ खीर में भई चोकलेट जी मुर्ती ठाहे करे उन आकार ॾेई करे पाण आस्था आहे नी भॻवान जो प्रार्थना कयूं त पाण कहिड़ी बि रीति सां कहिड़े बि रुप में उनखे पाण भई प्रेम सां पाण पुजू था उनजो शेवा कयूं था एतिरा ॾींहं पाण उन आस्था रखू था हूअ बि हिकु प्रेम जो प्रतीक आहे चोकलेट वारो जेको खीर थिए थो उन प्रसादि जे रुप में पाण वितरण करे था सघूं ऐं भई नवरात्री में बि अंबे माता जी मुर्तीयूं आहिनि उहे ॿाहिरा खां वठी त अचू उन कर त पाण मिटीअ सां ठाहे करे पंहिंजे रीति सां पंहिंजे सिखण बि मिले पंहिंजो माइंड शक्ती बि वधे ऐं पाण खे भई नवरात्रीअ में भई दशहरे जे हिसाब सां पाण भई अमुक अमुक जॻह ते भई रावण जो पुतलो ठाहींदा आहियूं रावण जे पुतले ठाहिण में बि ॾाढी कामगिरी करिणी पवंदी आहे उनजो बांस जा लकिड़ा खणी करे उन जा हथ पेर ठाहे करे उनजो मुंहुं सॼाइयूं था उनमें मथा कागर जा हणी करे उनजो काम क्रोध मोह लोभ मा अहिड़ो सभु उन जेके लक्षण हुअसि हूअ सभु इनमें लिखंदा आहियूं उन ते सभिनि जे नजर पवंदी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि के मुर्तीअ में ऐं जेके जेके रावण जेको पुतलो ठाहियूं था पुतले में बि पाण जेके लिखूं था उनजो बि असर भई माण्हुनि ॾिसनि था उनखे बि ख़बर पए थी के भई हिनजा छा छा चवण घुरनि था मना अहिड़ी सां प्रवति कंदा रहू ऐं उनजो अनुभव अहिड़ो भई सॼो यादगार रहंदो आहे सॼा साल ताईं पाण उन ॻाल्हियुनि खे मगज़ में रहंदी आहिनि